जी आपकी फिलफोड़ा रेस्टोरेंट में बात हो रही है हमारे पास तो वेज में नोन वेज में दोनों हैं आप बता दीजिए आपको क्या चाहिए वेज में हमारे पास हैं ट पनीर शाही पनीर मटर पनीर और इसी के साथ पालक पनीर और अगर आप हाँ छोले चावल राजमा चावल पालक पालक पूरी मेथी पूरी साथी में स्वीट्स में आप चाहते तो गुलाब जामुन रसगुल्ला रबड़ी आप बताइए नॉज वेज में यहाँ पर चिकन कबाब चिकम टिक्का फिश टिक्का मलाई चिकेन भोपाली गोश्त क़ोरमा ओके और तंदूरी चिकन आप को जो चाहिए आप बताइए हाँ हाँ अच्छा अच्छा कितनी कितनी प्लेट करनी है भैया अच्छा तीन तीन प्लेट तो फिर ये आपको घर पर भिजवाना है या आप लेने आएंगे

ओके ओके तो फिर आप इसका पेमेंट केश या ओनलाइन केश ऑन डिलीवरी ठीक है आप हमें अपना एड्रेस दे दीजिएगा हाँ हाँ रबड़ी है रसमलाई है गुलाब जामुन है रसगुल्ला है है जी जी आधा घंटा लगेगा भैया आप आपका ओडर आने में जी हाँ हाँ हाँ पूरी कोशिश रहेगी भैया आपको तीन तीन प्लेट है तो कोशिश रहेगी कि जल्दी हो जाए ठीक ठीक ठीक है आप मुझे अपना एड्रेस अभी आप वाट्सअप कर दीजिए या टेक्स कर दीजिए आपके यहाँ डिलीवेरी हो जाएगी ठीक है मुझे एड्रेस भेज दीजिएगा और पेमेंट भी जो बंदा आएगा आप उसको कर दीजिएगा हाँ वो बिल बिल साथ में तो दूँगा ठीक ठीक है थैंक